میں نے کلاس لی ہے ٹیوشن جاتا تھا میرے گھر سے تھوڑی ہی دور پر کلاس لینے جاتا تھا وہاں مجھے آل سبجیکٹ سر پڑھاتے تھے دو گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی اس میں مجھے سر بہت کچھ سکھاتے تھے اور کوئششن بھی دیتے تھے اور سولف کر کے ہم سر کو دکھاتے تھے سر چیک کرتے تھے اور ہمیں اس کے اکوڈنگ ماکس دیتے تھے سر ٹیسٹ بھی لیتے تھے تاکہ پتا چلے کہ ہم کتنا پڑھتے ہیں اور کتنا پڑھائی پر دھیان دیتے ہیں اور اسی طرح میری میتھ بھی کافی ویک تھی تو سر مجھے میتھ میں زیادہ دھیان دینے کو کہتے تھے اور وہ بھی مجھ پر زیادہ دھیان دیتے تھے کہ بچہ صحیح پڑھ رہا ہے یا نہیں کلاس میں میرے دوست بھی اچھی خاصی ہو گئی تھی دوستی میرے اچھے دوست بن گئے تھے ان کی میں کبھی ہیلپ بھی کر دیتا تھا اور ہم سب دوست اچھے سے من لگا کر پڑھائی بھی کرتے تھے کلاس لینا بہت ضروری ہے پڑھنے کے لیے کچھ سیکھنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اور کسی امتحان کو پاس کرنے کے لیے کسی چیز کا سرٹیفکٹ لینے کے لیے جیسے ڈپلوما گریجویشن ان سب کی سرٹیفکیٹس کلاس لینا بہت زیادہ ضروری ہے کلاس لینے سے نالج بھی بڑھتا ہے